हम हिन्दू धर्मके छी हमरसभके धर्म अइ जेनाकि हमरसभके माँ बाप सिखबै छथि सुबह उठू भगवान सूर्यके प्रणाम करू जेना माँ बापके प्रणाम करू जेना माता पिताके प्रणाम करू गामक गुरूके प्रणाम करू ओही तरहसँ हमरासबके धर्ममे जेना भगवानके मन्दिरके माँ बापके सिखायल गेल अइ अहाँ सुबह सुति कऽ उठू आ कुर्रा आचमन करू स्नान करू स्नान ध्यान कऽ कऽ चन्दन टीका लगाउ ताहिके बाद भगवानके पूजा करू ओहिके बाद अहाँ जेनाकि रामायण पढ़ू हनुमान चालीसा पढ़ू गीता भागवत पढ़ू ईसभ हमसभ रोजके पाठ करैत छी सुबह आ शाम मन्दिर जाइ छी मन्दिरमे पूजा पाठ आरती करैत छी इएहसभ हमरसभके अइ जेनाकि अहाँके शङ्कर भगवानके हमसभ बहुत ज्जयादे चाहै छी महादेवके पूजा करै छी जेना सप्ताहिक अहाँके जेना जे सप्ताहमे हमसभ सुन्दरकाण्ड पढ़ै छी महीनामे हमसभ भजन कीर्तन करै छी इएह हमरसभके प्रयास रहैए एही सभसँ हमसभ जे छै जेना गाममे हमरासभके डिहबार स्थान छै ओहिठाम भजन कीर्तन होइत रहैए ओहीसभमे हमसभ जेनाकि मन्दिरमे जाइत छी तऽ मन्दिर जेना साफ नहि रहल तऽ ओकरा साफ करैत छी जेना कोनो चीजके जरूरत जेना धूप अगरबत्ती नहि जरैत रहल तऽ तकरा जरबैत छी तकर बाद भगवानके तरफ हमसभ निम्हैत छी जेना भगवानकेँ साफ सुथरा कऽ कऽ पूजा कऽ कऽ आरती कीर्तन भजन हमसभ सभ करैत छी इएह हमरसभके नित्य दिनके प्रक्रिया अइ इएह प्रक्रिया हमसभ रोज प्रयास करै छी जेना सुन्दरकाण्ड भेल सप्ताहमे एक दिन करै छी जेना कीर्तन भजन भेल महीनामे दू महिनामे गाम समाजमे दू दिन एक दिन चारि दिनपर होइत रहैए इएहसभ हमसभ पूजा पाठमे लागल रहै छी इएह हिन्दू धर्मके सभसँ बड़ा परिभाषा छै हमसभ हिन्दू छी माँ बाप इएहसभ ज्ञान देने छथि एही ज्ञान ध्यानके प्रकार हमसभ सभकाज करै छी इएह हमरसभके धर्मके से बता रहल छै